ایک بار میرے کچھ قریبی دوست لداخ گھوم کر آئے پر انہوں نے میرے کو بتایا ان کے اس بتانے کی وجہ سے میری خواہشات بھی لداخ گھومنے کی ہوئی لیکن میرے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا وہ اپنے وہیکل سے گئے تھے اور انہوں نے اچھے ہوٹلس میں رکے اور اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا تو میں نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بجٹ کو دیکھا اس کے بعد میں نے اپنے یہاں سے ٹرین لی ٹرین لینے کے بعد میں نے وہاں جانے کے بعد اچھے ہوٹل میں رکنے کے بجائے مسافرخانے میں رکا اس کے علاوہ اچھے ریسٹورینٹوں میں کھانا کھانے کے بجائے نارمل ہوٹلوں پر کھانا کھایا جس سے کہ میرا جو بجٹ تھا وہ بھی صحیح رہا اور جن جگہوں پہ وہ گھومے تھے میں بھی الحمد للہ انہیں سبھی جگہ پہ گھوم کر آ گیا